हा मां त युवा पीढ़ी खे चवंदी आहियां समाचारु ॾिसो समाचारु ॾिसण सां पाण खे रोज़ु जी अपडेट मिलंदी आहे ऐं पाण देश सां जुड़ियल रहंदा आहियूं सॼे देश जे विदेश जी सभु ख़बरूं पाण खे मिलंदियूं आहिनि त पाणि लॻंदा आहियूं की हा पाण बि हिन दुनिया में रहूं पिया पंहिंजे देश जा नेता ख़ासि करे मोदी केतिरो फ़ेम्स थियो आहे केतिरी हुनजी तारीफ़ आहे ॿाहिरि विदेश में त इअं सभु समाचार जे थ्रू पाण खे ख़बर पवनि था ऐं ॾिसी करे उहे देश भक्ति जा अगरि हू प्रोग्राम हूंदा आहिनि या देश भक्ति जा जेके बि ॾींहुं मल्हाया वेंदा आहिनि उहा पाण खे सिधो समा टी वी जे थ्रू पाण खे मिलंदा आहिनि समाचार में सभु ॾेखारींदा आहिनि किथे छा आपदा आई आहे किथे को ख़ुशी जा आहिनि सभु पाण खे ख़बर पवंदी आहिनि त उहो पाणि देश सां जुड़ी रहंदा आहियूं इअं लॻंदो आहे हिकु परिवार में रहू पिया था सॼो जुड़ियल आहियूं पाणि देश सां ऐं देश जो ज़जिबो पाण में अचे थो